हैलो हलो हाँ बोलिए हाँ हाँ विनोद कुमार शर्मा बोल रहे हैं हम योगा सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में बताइए कुछ क्या क्या करना पड़ेगा हाँ इसमें इसमें इसमें इसमें खर्चा क्या लगेगा अच्छा आप योग कलास भी चलाते हैं अच्छा हाँ हाँ टाइमिंग क्या है आपका अच्छा और शाम में साम का टाइमिंग नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा हमारा पेट ज़्यादा बड़ा हो गया है उस हाँ तो उसके लिए क्या करें अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो रखते हैं